हेल' सार औ आं मोनसे बाथ्रा लानानै नोथांनिसिम इनफर्म हरदोंमोन ओमफ्राय माने आङो बङाइगावनिफ्राइ फैबाय थानाय समाव आङो बासजों फैदोंमोन नालाय ओमफ्राय बासआव आङो बेगखौ दसे दोनथ'दोंमोन ओमफ्राय बेहायनो आंनि बेगआ अबेहाय सोरबा लाखो ना अबेहाय थाबोखो ओमफाय बे बेगआव बायदिसिना डकुमेन्टसफोर दंमोन आरो सार ओमफ्राय बेखौनो आं सारनिसिम एसे जनायहरदोंमोन आरो

औ औ औ औ औ औ सार ओमफ्राय नों सारमोननि अफिसाव आं थांनांगोन ने

ओमफ्राय गामिनिफोर माबाफोर लानानै थांनांगोन नामा सार माने आंबो औ माने आं गारिजों फैदोंमोन नालाय सार ओमफ्राय आङो बेगखौ दसेल'सो दोनथ'दोंमोन आङो ओमफ्राय आंनि खाथियावहाय अनेख मानसिफोर दंमोन आरो बिसोरखौनो आं लांदोंबादि सनदेह' खालामदों सार औ ओमफ्राय बिनिखायनो आङो सारनिसिम एसे माबाफोर हेल्प जागोन नामा होननानै माने खिन्थाहरनाय जादों आरो सार माने सार हा औ सार मान औ औ माने आं सारनि अफिससिम थांनानै आङो आङो माबा हैनोसै ओमफ्राय सारा अननानै एसे हेल्प खालामनानै होब्लानो जाबाय

दे होमब्लालाय सार दोनथ'नसै दे औ सम लानानै औ आं गाबोननो माबा लानानै थांसै आरो सार नोंनिसिम नोंसिनि अफिसनिसिम औ दे होनब्ला सार औ